آج کل کے جو اسکول ہیں ان میں تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت بالکل غائب ہے بچوں کو کھیل کود اور کوئی اسکیل سیکھنا بہت پسند ہے اسکول میں تربیت بڑوں سے کس طرح بات چیت کی جائے کھانے پینے کے آداب اپنے صحت کو درست رکھنے کے طریقے یہ ساری چیزیں آج اسکولوں سے غائب ہیں دوسری اہم چیزیں اسکول میں جو کورس پڑھائے جاتے ہیں وہ بہت ہی مخلوط ہیں ہندی بھی ہے انگریزی اور اردو بھی ہیں حساب اور سائنس بھی ہیں لیکن ان کا میڈیم الگ الگ زبانوں میں ہے اور بچہ انتخاب کرنے میں تردد کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے اسکول میں تربیت کے ساتھ ساتھ ایک ہی زبان کے ذریعے کورس پڑھائے جانے چاہیے